हैल्लो हां जी हां जी फोन कीत्ता तुसैं हां जी का हां जी हां जी नेईं बैट ते चाहिदे न पर केह् किस केह्ड़ी केह्ड़ी लकड़ी दे न हां जी

चलो फिर आग्गे ते दिक्खी लैने आं ना केह्ड़ी लकड़ी अच्छी ऐ केह्ड़ी उत्थै दिक्खियै तै ओह् करने पौंदा लैना लैनी ऐ चीज इ'य्यां ते फोन च थोह्ड़ी होंदी ऐ रेट केह् ऐ थुआढ़े बैट दा अच्छा हां नी फिर चीज दिक्खियै ते पता चलदी ना ते बाकि थुहानू ज्यादा पता होंदा जुने उं'दे कोल चीज रोज डेली अस बैठियै चीज लैनी ऐ

चलो ठीक ऐ जेल्लै औगे फिर दिक्खी लैगे ठीक ऐ ओके